हमारे जिले में परिवहन के बहुत सारे विकल्प हैं बसें हैं ऑटो रिक्शा हैं टैक्सी हैं साइकिल रिक्शा हैं ई रिक्शा बहुत सारे विकल्प हैं खुद के स्वयं के पास भी कार हैं स्कूटी हैं मोटरसाइकिल हैं सबके पास विकल्प हैं बहुत सारे और ये हमारे दिनचर्या को बहुत प्रभावित करते हैं हमें ड्यूटी जाना हो नौकरी जाना हो तो हमें साधन चाहिए बच्चों को स्कूल जाना हो तो उनके लिए साधन चाहिए हमें अगर कोई खरीदारी करनी है तो भी साधन चाहिए तो हमारे जीवन में परिवहन बहुत बड़ा रोल निभाता है कि हम इससे के बिना कुछ नहीं हैं अगर हमें दूरी तय करनी है तो इसका उपयोग करना ही पड़ता है बस के बिना हम कहीं जा नहीं सकते ऑटो के बिना हम पहुँच नहीं सकते और टैक्सी के बिना हम रह नहीं सकते तो सारी व्यवस्थाएं बहुत ज़रूरी हैं